मैं हमारे होशंगाबाद ज़िले में पहाड़ के लिए मैं पचमढ़ी गया उसमें महादेव मंदिर है उसमें काफी ऊँची पहाड़ी है उसमें मुझे काफी डर लगा क्योंकि वहाँ रास्ता काफी ऊँचा एवं कठिन पहाड़ियाँ थीं जिसमें पैर खिसकने का काफी जोखिम भरा रास्ता था जिससे मुझे काफी घबराहट हुई कुछ समय रुखने के बाद पाँच दस मिलिट रेश्ट करने के बाद फिर मैंने घबराहट कम हुई ओर साहस किया उसके बाद फिर आगे बढ़ा इसमें काफी जंगल के जानवर बंदर ओर अन्य जानवर थे उस वहाँ जाने के लिए पानी की काफी समस्या बनी थी जिससे कि घबराहट काफी हुई और उसके लिए फिर पानी पीने के बाद शरीर पे कुछ क़ाबू